बे जायगायावथ' बांसिन बांसिन नास्राय बोथिया थुरि फिथिग्रि बेखौनो बांसिन मोननाय जायो आरो सिगाङावथ' बिदिनो बा सिंगि मागुर मोनोमोन दा बेफोरो बांद्राय गैला जोबलांनो हमबाय लासै लासै नाफोराबो जोबलांगासिनो नालाय ओमफ्राय बे नास्रायफोरा जेनेबा बे बैसागु फोरबोनि माबाफ्रावबो दुब्लिफ्राव दै जागायजेनबा फ्रायनो बिदिनो ओम हमनो मोननाय जायो ना नास्राय आरो बोथियाफोरखौ बांसिन मोनो आरो बे जायगायावहाय ओमफ्राय बिदिनो दै बिदि जाम्फै बा माबा लङाफ्राव ना हमहैबाबो बिदिनो थुरि बोथिया फिथिग्रि नास्राय बिफोरनो बांसिन थाखायोनालाय बेखौनो बांसिन मोननाय जायो आरो फुख्रिनि नाफोराथ' मालाय लैथोफोरावसो थायोनालाय बेफोरखौ बांद्राय मोननाय जाया आरो ओमफ्राय एखनबा बिदिनो मासे मानै मागुर सिंगिफोर मोनो बेफोरखौ मोनबाथ' ओरैबायदि मोजां मोनो माने बेसेनफ्राबो बे सिंगि मागुरनिया बांसिन नालाय बाजारफ्राव बायनो थाङोब्लाबो ओंखायनो जों बेफोरखौ मोनोबा एकदम गोजोन थारनोसै आरो ना ना सिंगि मासे मोनबाबो बा मागुर मासे मोनबाबो बिरात गोननाय मोनसै आरो सबायजों जाहैगोन बा माबा जोगोनारजों जाहैगोन गोसोखांलायथिंसै ना सिंगिफोर मोनोबा माने सुवादाबो इसे गोथावसिन नालाय सिंगि मागुरनि सुवाद दामाबो एसे बांसिन बेना ओंखायनो बाजारफ्राव ना बायनो थांबाथाय ए लाजिनासो फैनांगौ बायदि जायो दा माने दामफोरखौनो ओरैबायदि बुंखायो ना सिंगिफोर बायनो थांबा बिदिनो टु टु हान्द्रेद बिदिनो वान फिफ्टि बिदिसो होनखायो आरो ओमफ्राय जोंथ' इफोरबायदि एफा दामनि नाखौहाय बायना जानो जोंनाव बुरजा फैसाबो गैया ओंखायनो जों बांसिन जा मासे मोनो खाथि खालानि जाम्फुफ्रावनो हमनानै जानोसै होननानै सानो आरो सानसेखालि आरोबाव आङो बिदिनो बिरात ना ओंखारनायखाय बाजाराव बायनो होननानै थांबावबाय बेहावबो ना बोथियानि दामखौ सोंबाय आङो ना बोथियानि दामानो ओरैबायदि होनबाय सिगाङावथ' बिदिनो फिफ्टि सिक्सटिल'फोर होनोमोन दा नाथाय एकदम बायनोनो हाला माने ना बोथियानि दामखौनो वान टुइन्टि हान्द्रेद बिदि बिसै ओरैबायदि दाम जाबोबाय आरो ओंखायनो जों खस्त' खालामनानैनो बांसिन जा मासे मोनो हमनानैनो जानो जायो आरो

जाम्फैफ्राबो जोंना एसे खाथिआवनो जाखायो नालाय इदिनो मासे मानै मोननायखौनो हमनानै बुथुमनानै जायो जोङो